आमच्या वाठारांत थळाव्या कला आनी शिरपा शिल्पकारांक आदर दिवपाक सरकारान खूब अशे उपक्रम लाबयल्यात जशे भुरग्यांक कला आनी तांची शिल्पकला दाखोवपा खातीर भुरग्यां खातीर वेगवेगळीं कंपिटिशनां कार्यक्रम दवरता आनी लोकांक नाच कला हो चड मनोवपाक